ہلو ہلو جی سر ہم جو ہے آپ کے ریسٹورینٹ میں کل شام کو آئیں گے تو ہمیں تین تین آئٹم چاہئیں ہم پانچ لوگ آ رہے ہیں تین آئٹم چاہیے جیسے ہم آئیں گے ڈنر کے لیے تو یہ ہم آئیں گے ساڑھے آٹھ بجے کے قریب

جی ہمیں ایک تو مٹن تال پام چاہیے مٹن تال پام کمال ککڑی کباب اور ٹموٹر شوربہ ٹماٹر شوربہ تو تو سر آپ جو نا اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اسپائسی کر دیجیے گا اسپائسی اور گریوی تھوڑی گریوی رکھنی ہے ڈرائی نہیں رکھنا ہے ہاں ہاں ہاں ہمیں اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ میں جو ہے آپ کے پاس وہ ملے گی توا روٹی رومالی روٹی رو سوری رومالی روٹی ہے آپ کے پاس میں تو اس کے بعد ساتھ ہمیں اور رومالی روٹی چاہیے اور سلاد چاہیے اور اور کچھ جو ہے ہاں رائتا چاہیے رائتا چاہیے اور اس میں جو ہے کچھ ڈرنکس بھی چاہئیں ہمیں

نان الکوہولک چاہیے نان الکوہولک چاہیے ہاں موک ٹیل کروا دیجیے ہاں موہتو وغیرہ کروا دینا اچھی ذرا ڈھنگ سے جو ہے اور اور ہماری جو سٹنگ جو ہے جو سر جی جی جی اور تھوڑا گرمی کا ٹائم ہے جہاں جی جی ہاں تو ہمیں ایسی جگہ بتا دی گرمی ہے نا جیسے ایسی جگہ پروائڈ کروا دیجے جس میں جو ہے کولنگ ٹھیک ہو ہمارے ساتھ کچھ فورنر بھی ہیں اور کیونکہ ہمارا ایک میٹنگ چل رہی ہے تو اسی کے دوران جو ہے ڈنر کریں گے تو تھوڑا نہیں نہیں وہ وہ کچھ نہیں چاہیے نہیں نہیں وہ کچھ نہیں چاہیے ہمیں ہماری میٹنگ چلے گی تو ڈنر بھی ہے میٹنگ بھی ہے تو اسی حساب سے جو آپ اس کو ارینج کروا دیجیے جی ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو

ہاں کچھ اور اسٹارٹر وغیرہ ہو تو آپ کے تو وہ بھی کروا دیجیے ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو